हां हैलो हैलो हैलो मैडम

हलो मैडम हा हा मैडम हलो हा आवाज़ु अचे थो हा मूंखे न बैंक अकाउंट ओपन कराइणो आहे तव्हांजे बैंक में मूंखे न सेविंग अकाउंट कराइणो आहे पर न मुंहिंजे न नंढिड़े बबूअ जे नाले ते कराइणो आहे मुंहिंजो बबू तेरहें साल जो आहे हुनजे न स्कूल में एक्चुली अकाउंट नम्बर ॾियणो आहे अकाउंट माना थी सघंदो आहे त पोइ भले पोइ भले सम्झो मुंहिंजे ब मुंहिंजे हसबैंड जो हुजे या मुंहिंजो नालो हुजे कंहिंजो बि हुजे हले न कहिड़ा कहिड़ा डाक्यूमेंट मैडम लॻंदा हा पर न हा घणा फोटोस ऐं इनिशियल डेपोजिट घणी लॻंदी न पिया लॻनि पर मां ॿुधो आहे की ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हूंदो आहे जंहिंमें कुझु बि डिपोजिट न लॻंदी आहे ईअं कुझु आहे छा सिस्टम तव्हांजे बैंक में थींदो न उनमें ऐं ॿी हिकु ॻाल्हि की टाईम ब्रांच जो असांजो बैंक ब्रांच में अचिणो पवंदो न ओपन कराइण लाइ अकाउंट त पोइ मंडे अगरि सम्झो मंझनि जो टाईम रखूं छाकाणि त मां बि ड्यूटीअ ते हूंदी आहियां त मां डाक्यूमेंट सभु रेडी रखां तव्हां मोकिले सघंदा माण्हू त पोइ मंडे टाईम रखूं था हा तेसीं मां ॿिनि ॾींहंनि में जेरोक्स वग़ैरह सभु रेडी करे रखां थी मैडम ऐं इन खां अलावा ॿियो कुझु खपे छा त मूंखे तव्हां खाली ॿुधाए छॾियो तव्हां आधार कार्ड चयो पेन कार्ड चयो मुंहिंजो आधार कार्ड चयव ऐं ओके त जीरो बैलेंस में त असां कुझु बि न कंदासीं ईअं ई अकाउंट खुली एक्चुली न माना की न मुंहिंजे बबूअ जो स्कॉलरशिप मिलंदी आहे न स्कूल मां जेकी त उहा स्कॉलरशिप चयऊं की भई अकाउंट नम्बर उहो ॿार जे नाले ते खुलियलु हुजे त असां बि स्कॉलरशिप जो अमाउंट उनमें मोकिलींदासीं त मूंखे हाणे न उहो मोकिलणो आहे नेक्स्ट वीक ताईं उनजे स्कूल में त मूंखे थोरो अर्जेंट आहे ओके ओके थैंक्यू थैंक्यू मैडम थैंक्यू इंफरमेशन ॾियण लाइ थैंक्यू